ہیلو جی میں گیس ایجنسی سے بات کر پا رہا ہوں گوری شنکر ایچ پی گیس والے سے جی جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے یہ آن لائن بکنگ کرنے میں تھوڑا پروبلم کا سامنا کر پا رہا ہے انٹرنل ایرر بتا رہا ہے تو سر آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے کہ میں آن لائن آڈر کر سکوں اچھے طریقے جی سر کس سائٹ پہ سر جی سر سائٹ کا نام بولیے گا

ایچ پی گیس ایجنسی گوری شنکر جی سر اچھا سر اس پہ میں کس کس چیز کے بارے میں ڈیٹیلز بھروں اچھا کنزیومر نمبر اور ڈسٹریبیوٹر نمبر جی سر جی جی سر بہت شکریہ سر اچھا ہو جائے گا سر اس پہ سر آپ نے جو یہ سائٹ بتایا تھا اونلی فار مطلب ایچ پی گیس اس پہ کیوں نہیں ہو رہا اچھا گوری شنکر نے الگ سے اپنا مطلب کہ بنایا ہے ایک سائٹس اس وجہ سے اس پہ نہیں ہو پا رہا ہے جی جی جی جی سر آپ کا بہت شکریہ سر بتانے کے لیے شاید اب میں گیس بکنگ کر پاؤں جی سر شکریہ سر ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے سر اب جی سر اگر اب پروبلم آئے گا تو آپ ہی سے سر بات کریں گے جی جی سر آتی ہے گاڑی آتی ہے ادھر لیکن میں چاہتا ہوں کہ آن لائن بکنگ کر دوں پھر جا کے لے آؤں ڈائریکٹ جی جی جی جی پن کوڈ سر پچاسی اکیس زیرو چھ جی سر جی میرا کام ہو گیا سر شکریہ شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے سر